हमारे क्षेत्र में आधी रात को डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता है क्योंकी ऐसा अंधविश्वास है कि हमारे क्षेत्र में सफ़ेद साड़ी में कोई भूत प्रेत घुमते रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं इस वजह से लोग आधी रात को वहाँ से बाहर निकलना जो है पसंद नही करते और बाहर नहीं निकलते हैं हमने आज तक कभी ऐसा अंधविश्वास नहीं देखा इसलिए हम इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते लेकिन लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं जिनके कारण हमें भी इस चीज़ से डर लगता है कि शायद हो सकता है कि यह बात सच हो